ہاں ڈاکٹر نعمت بات کر رہے ہیں ہاں مجھے آپ سے تھوڑا معلومات کرنا تھا ہاں ایک ہمارے پڑوسی ہے ان کے کیا ہے بولے تو کووڈ نائنٹین ہوا ان کو ہاں تو ان کے پاس کیا ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی کیا ہے وہ تھوڑا پرابلم بہت ہو رہے ہیں آلریڈی انہوں ہاسپٹل گئے تھے جا کے ایڈمٹ ہوئے تھے پھر واپس آئے پھر بھی ابھی ان کی صحت میں سدھار نہیں آ رہا تو وہ حساب سے آپ سے میں نے مشورہ لینے کے لیے کرا نہیں نہیں اور تو نہیں ہے بس اتنا ہی معلومات کرنا تھا اسی لیے آپ کو وہ آپ کب تک آئیں گے بولے ہم اچھا آپ آپ آئے تو کچھ ٹیبلیٹ یا تو کچھ کھلانا کرنا کیا

ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ